खेल स्तरीय पर बात कयल जाय तऽ ओहि मे बहुत सारा बिकास भऽ रहल छै जेनाकि पञ्चायत स्तर पर बहुत सारा गेम के आयोजन कयल जाइ छै पञ्चायत स्तरीय हर गाँव मे या ब्लॉक स्तरीय जाहिमे जे बढ़िऑं प्रदर्शन करै छथिन हुनका अपन पञ्चायत के जे प्रमुख मुखिया भेलनि हुनका द्वारा बहुत सारा प्रोत्साहन राशि देल जाइ छै या कोनो प्राइज देल जाइ छै सङ्गे सङ्गे बाल दिवस के बात कयल जाय तऽ हर साल हरेक इसकूलमे बाल दिवसके आयोजन पर कोनो ने कोनो गेम खेलबाओल खेलायल जाइ छै जेनाकि क्रिकेट भऽ गेल फुटबौल भऽ गेल या अदर कोनो गेम लऽ लियौ ओहिमे जे बढ़िऑं अपन प्रदर्शन देखबै छथिन हुनका ओहिसँ आगा लेल मतलब जायल जाइ छै खेलाइ खेलबाबै के लेल जेनाकि राजस्तरीय भऽ गेल फेर अपन देश स्तर पर खेलै छथिन अपन देश के नाम रौशन करै छथिन क्रिकेटेके बात कऽ ली तऽ अखन अपने बिहारे सँ दुगो बच्चा के सेलेक्शन भेलैया आइ पी एल मे जे बढ़िऑं प्रदर्शन दखेलखिन हँ फिलहाल मे पटना मे से रणजीत ट्रॉफी के आयो आयोजन कयल गेल रहै क्रिकेट टुर्नामेन्ट के